पूर्णियाँमे तऽ मैच तैच तऽ होइते रहैछे लेकिन एक मैच एहन रहै जेकि भेल रहै आ ई इसकुलेसँ ओ इसकुल तऽ एकरामे कि भेल रहैकि आब मैच तऽ मतलब जेनाकि फाइनल सेमी फाइनल ई सब रहै छेै तऽ ओकरामे एक राउण्ड जीत गेलेै दोसरमे फाइनलमे जब एलेै तऽ मतलब थोड़ा थोड़ा खातिर ओ चिड़चिड़ापन नहि भए जाइछेै कि हारऽ लागलियै मतलब हल्कोसे मतलब लागैकि बेइमानी भए रहलेै किछु भी मतलब हल्कासे भइए जाइछेै नोक झोंक तऽ ओकरामे कि भेलेकि हैते हैते ओकरामे किछु जादा मामला बड़का भए गेले एहन भए गेले कि गाली गलौज टाइपके किछु भए गेले तऽ आब सीरियस भए गेलेै मैटर इतना सीरियस भए गेले मैटर कि लास्टमे पुलिस तुलिस तक पहुँचि गेलेै आब पुलिसतक पहुँचेैके बाद तऽ स्वाभाविक बात छिए बहुत जादे पुलिस तक पहुँचि गेले तऽ बात जेछै प्रशासन सब तऽ पहुँचले आ लास्टमे जे भेलै मतलब सुलझैलकेै मैच लेकिन ओकरा जेछै नहि रद्द करि देलकेै रद्द करलकेै फेर ई सब रिक्वेस्ट करलकेै कि नहि सर ऐसे नहि होना चाहिए तऽ ई सब फिरसे मतलब ध्यान देल गेलैए तऽ फेर ओ मैचके कन्टिन्यू करल गेलेै आओर कन्टिन्यू करल गेलै जिता देलकेै जेभी भेलैए ओकर सोल्यूशन निकैलकेै दए देलकै खेलै लए जे सही रहै ओ जितलेै अच्छा अच्छा प्लेयर रहै जितलेै मैच उच होइते होइते रहै छै लेकिन एना नहि होना चाहिए बस लेकिन ई छै कि आब प्रशासन व्यवस्था भी सही होना चाहिए जब इसकुल वस्कूलमे करा रहल छै मैच तऽ एना नहि होना चाहिए एक दूसरेके देखना चाहिए ई इसकुलके ओ इसकुलके आदमीके केना खेल रहलछै नहि खेल रहलछै अच्छा तरीकासँ खेलना चाहिए झगड़ा वगड़ा नहि करना चाहिए बस इएह सब जे भए गेले भए गेले कि करि सकैछी